हेलो सुनीता जी से बात हो रही है हाँ हाँ हाँ तो हम तो तो बताइए और सब कैसे समाचार सब हैं सब ठीक है आपके इस्कूल में काम सब कैसा चल रहा है हूँ मेरा भी तो अच्छे से चल रहा है सैलरी वैलरी आ रही है ना हाँ मेरा भी आ रही है आपके इस्कूल के बच्चे कैसे हैं इस्कूल तो यहाँ पर दस बजे से लगता है और हम टीचर को जल्दी जाना पड़ता है साढ़े नौ बजे ही आना पड़ता है और यहाँ के कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं कुछ बच्चे बहुत शरारती हैं यहाँ पर तो बहुत परेशान करते हैं हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हूँ नहीं नहीं टेन्शन की व्यवस्था नहीं है बात है बच्चे थोड़ा वह इधर उधर कर लेते हैं ना तो डाँटना पड़ता है उनको हूँ हूँ सैलरी तो अभी पैँतीस हज़ार आ रही है आपका

नहीं नहीं गड़बड़ी तो नहीं होती है कभी कभी लेट हो जाता है दो चार महीने के बाद आती है हाँ तो यही बात है सरकार के काम में सैलरी शिक्षकों का थोड़ा लेट देती है बाकी और सब तो ठीक है ना

तो इस्कूल में खाना पीना की ब्यवस्था सब अच्छी है ना हाँ हाँ बिलकुल यहाँ पर तो सब अच्छा साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छे से रखवाते हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे मधुबनी इस्कूल भी तो अच्छा है अब इधर का सब व्यवस्था भी बहुत अच्छी है इस्कूल में अच्छा सा बच्चों के लिए ज़िम क्लास है कम्प्यूटर क्लास है यह सब सब क्लास है अच्छे से बनी हुई है हाँ हाँ बिलकुल सब टाइम समय से और व्यवस्थापूर्ण ढंग से होता है हाँ हाँ सब क्लासेज़ रेग़ुलर समय से अपने अपने काम पर आते हैं

बिलकुल बिलकुल सब अच्छा है बहुत अच्छा है चलिए फिर ठीक है